आमच्या राज्यांतल्या जमाती भितर आमकां वेळीप गांवकर अश्यो जमाती सांपडटा आनी तांचे मूळ पारंपारीक आदिवासी कला म्हळ्यार मादें करप सान्नी करप पाट शिंवप आनी अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली आदिवासी कला भितर आयिल्ली आसात आनी आदिवासी हो पयलींचो एक प्रकार जावन आसा आनी आदिवासी भितर हे लोक मादें कूळ नुस्तें धरपा खातीर कुल्ल्यो धरपा खातीर करतात आनी वेगवेगळ्या गांवांनी ते विकतात आनी तेंच्या भितर एक मुखेल वेवसाय असो आमच्या वेळीप आनी गांवकर त्या लोकां मदीं जावन आसा